शिक्षा बेबस्था जे अछि ओ बिहारके ओकरा बड्ड नीक नहि कहल जाइ आओर एहिमे बहुत सुधारके आवश्यकता अछि जे हाल हम दोसर राज्यके देखै छी केरल जेना राज्यके जे ओतहु पढ़ैवला विद्यार्थीसब बहुत अहाँके सक्रिय रहै छथि बिहारमे एहन देखल नहि जा नहि मिल पाबि रहल अछि जे ओ एडमिशन तऽ इसकुलमे लऽ लै छथि लेकिन इसकुल नहि जाइ चाहैत रहै छथि ओ अहाँके ट्यूशन पढ़ि लेलथि या कोचिङ्ग पढ़ि लेलथि आओर ओहिसँ चाहैत छथि जे हम अपन परीक्षा दऽ कऽ पास कऽ ली आओर ओ अहाँके इसकुल जाइसँ कतराइत रहै छथि तऽ एहिमे सुधारके बेबस्था छै सरकारके तरफसँ तऽ बहुत प्रयास कएल जाइ छै जे शिक्षा बेबस्थामे सुधार होइ लेकिन ओ भऽ नहि पाबि रहल छै एहिमे अहाँके विद्यार्थीओके किछु गलती छै आओर हुनका गार्जनके सेहो किछु गलती छनि आओर सरकारके सेहो किछु गलती छनि सरकार अगर ओकरा बेबस्थाके पूरा टाइट करऽ चाहथिन तऽ ओ शिक्षा बेबस्था जे छै से पटरीपर आबि सकै छै आओर ओना हालके समयमे हालके वर्षमे देखल गेल हेँ जे बिहारमे शिक्षा बेबस्थामे सुधार भेल हेँ आओर विद्यार्थी सबके रिजल्ट जे अबै छनि से बढ़िआँ रिजल्ट अबै छनि आओर पढ़ाइके स्तर जे अछि शिक्षाके स्तर या कहल जाइ जे स्तर बढ़ल हेँ आगे बढ़ल हेँ विद्यार्थीसब बिहारके शिक्षा बेबस्था जे छै से जे हेबाक चाही से तऽ नहि अछि लेकिन ओकरा बहुत खराबो नहि कहल जाइ बिहारेके पढ़ल विद्यार्थीसब बहुत आइ ए एस आइ पी एस बनै छथि आओर अलग अलग राज्यमे अलग अलग देशमे नाम करै छथि लेकिन सरकारके तरफसँ एहिमे किछु सुधारके आवश्यक्ता अछि आओर गार्जनोके कनि एहिमे सक्रिय हुअ पड़तनि विद्यार्थियौके सक्रिय हुअ पड़तनि आओर शिक्षकसब जे छथि हुनको कनि एहिमे सक्रिय हुअ पड़तनि तब कि हेतै सबकिओ अगर मिलके काज करथिन एहिपर तऽ शिक्षा बेबस्थामे बहुत सुधार हेतै आओर एखन जे हाल छै ताहिसँ ओकर हाल बढ़िआँ हेतै